جی ہاں میں نے مختلف ثقافتی روایات کے عناصر کو یکجا کرتے ہوئے فیوسن کھانا پکانے کے ساتھ تجربہ کیا ہے میں نے کافی مرتبہ بہت کچھ بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھا بھی ہوا ہے جیسے میں نے ایک بار شاورما بنایا کافی چیزیں اکھٹا کی اس کی ریسیپی دیکھی اور بنایا اور وہ بہت اچھا بنا اسی طرح میں نے ایک دن فرینچ ٹوسٹ بنایا وہ بھی بہت اچھا بنا اور میں نے کھیر بھی بنائی اسی طرح میں نے کافی ساری چیزیں بنائی ہیں اور وہ بہت اچھی بنی